हॅलो किदें करत गो घरा कडेन आसा येता तूं शिगम्यान मेळ पळोवपाक मेळ पळोवपाक वाश्को मेळ पळोवपाक मेळ म्हणून ते येता गो नाच नाचता बीन गो ते हे करतात ते ना घुमटा विमटा वाजयता हय चित्रां करता सोंगान आसता तीं गो नाच करता तें हय होय होय तें पळोवपाक या गो हय दामोदराच्या देवळा यो थंय येता न्हू ते मेळ ते पळोवपाक या आमी कसली कसली जी ट्रेसाची ती पळोवया जायते मेळ येता न्हू हय कसली कसली ड्रेस बी ना होय हय ल्हान ल्हान भुरगे बीन हय हय ल्हान ल्हान भुरगे हय मेळ बीन करतात न्हू नाचतात होय या म्हण तुमी यो म्हणटाले हांव मागीर सांचे जाय ते आसता न्हू गो कितें तें तें देवाचें बीन किदें किदें दाखयतात नु ते आनी धारांनी बिरांनी

हय हय आमचें हांगा ना गो तेन्ना गांवांनी थोड्या लोकांच्या गांवांनी दारांनी बी न्हू दारांनी बी शिगम्याक नाचो नाचतात न्हू तुकडे बीन आमचे बँकांय खबर ना ती तुळशी कडेन बीन येता सिग्यांक सगळी सगळी बीन घालतात पय तांकां मागीर पयशे बीन दिता दारानी येता तेंकां किदेंय दितात बीन पय शिगम्या खावपाक बीन खावपाक दिता हय तें किदें किदें दितात बीन तेंकां जायतीं मजा आसता हय ती मजा आसता हय हय मेळांनी करतात गो ती आनी दारांनी नासता न्हू शिगमो थोड्यांच्या गांवांनी लोकांच्या हय वोय हय हय तें पळय येता हांव सांची या मुगो हय हय सांजचेच न्हू ते मेळ सांचेच न्हू हय रातचे ते सांजचे तशें आसता ते हय आ आनी आनी आनी कितें मेळूत आसता न्हू ते बरें